जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोरा बारग'बाय दा मेसेंनि आबाद दा मेसेंनि आबादाव जोंहा प्रब्लेमा फैनोसै हा गोरानबा हा गोरानाव बबेबा दुफां जायोबा बेगर फोयोबा बेगरफोरा रज'गोना रज'नोनो नागिरा ओमफ्राय रानथेलांजोबो बिदिनो अनेक प्रब्लेम फैयो हालुवाफोरनि सायाव

दैज्लां बोथोरावबा दैलांआव बिदिनो दैबाना बारा जायो बबेबा समाव गायनो फुनो मोना आरो अनेक प्रब्लेम खेथि आबाद मावनाया बोथोरजों दावहा नांनायबादि जाहैयो माइ गायनायाबो बिदिनो एखनबा अखा बारा एखनबा अखायानो गैया जायो हाफोरानो रानखावजोबो बेरगावजोबो थिग बिदिनो मेसेंआवबो मेसेंनि आबादाव बिदिनो सान्दुं दुंहाबनानै थायोब्ला हाफोरा रानखांजोबनानै दुफावजोबो हायानो दुंहाबोजोबो बेगरफ्रानो रज'वा आरोमा माने गामिनि मानसिफ्रा अनेक जाबोर जेंनाजों दावहा नांबोनांगौ जायो बोथोरफ्रानो थिग गैया एखनबा हाबाथाय हाबाय हाब्रेबाय थायो आरो एखनबा अखा गैयाबाथाय गैया गैया जायो गायनो फुनोनो दिगदार हालुवाफोरनि सायाव बहुद प्रब्लेम फैयो माने जोंना हालुवाफोरनानो बोथोरजों दावहा नांनायसो

दा बेसर फोनाय सिजोन बेसराबो बिदिनो जेराव हा गोरान बेहाय बेगरफ्रानो रज'नो नागिरा सान्दुं दुंनायजों हायानो रानखांजोबो बिदिनो मैगं थाइगंफ्राबो बिदिनो हा गोरानाव जानोनो नागिरखाया नांगौबायदि समाव अखा मोना नांगौ समाव दै मोना गायनाय फुनायावबो बिदिनो अनेग प्रब्लेमजोंनो दावहा नांनांगौ जायो हालुवानि खामानि बे गामिनि मानसिनि आबाद देखानायाव बहुद खस्थ' जों फुगिबोनांगौ जायो बिदिनो गायनाय फुनाय दैनि सायाव निरभर बबेबा समाव हाबासो हाबाय हायाबाथ' गैला रानथाब थानथाब थाबाय आरो जै हाबाथाय हाबाय हुलुस थुलुस हाबाय थिग बेबायदिनो मानसिखौ अनेक खस्थ' होयो हालुवाफोरनि सायाव क्रिसक मानसिफोरानो बोथोरजों दावहा नांनांगौ जायो आरोमा बानाय मेंनायजों खुनु जिरायनो लुबैबाबो जिरायनो मोना बोथोरनि बोथोरावनो होसोथारनांगौ जायो जोंनि खामानियानो बोथोरजोंसोखा नालाय बोथोरबाय बोथोर आरो बे बोथोराव जुदि अलसिया जानानै थायोबाथाय गैला माने बिदिनो जिंसि जेंना बहुद जाबोर जिंसि जेंनाजोंनो दिन थांनांगौ जायो जोंनि हालुवाफोरनि खामानि बोथोरानो अनेक रोखोम लाङो माने बोथोरावनो जोंनि आबाद मावनायाव बहुद प्रब्लेम फैयो आरो एखनबा हाबाथाय हादामब्लेबाय दुंबाथाय दुंब्रेबाय सान्दुंआ थिग बे रोखोमावनो जोंनि हालुवाफोरनि खामानि गामियारि मानसिनि खामानिफ्रा बोथोरजोंसो दावहा नांनांगौ जाहैयो

मेसें बोथोर फैबाय मेसें बोथोरावथ' नै दा लाय लाफा मुला बेसरनि बोथोर दा बेयावबो जेराव हा गोरानबाथाय गोरानसै रानब्रेनानै थांबाय सोरबा रानथेलांबाय सोरबा हा मोजाङा जाबाय थिग बिदिनो बोथोरनि सायावसो निरभरसै आरो जोंनि आबादारिनि मावनाय दांनायफ्रा बे बाला हामा बालाफ्रावथ' जाखायानो बेबायदि सान्दुं दुंबोला माने हा गिसिफ्राव एसे जाबाय आरो जै अखा हाबाथाय गैलालाय बेयो रानथेलांजोबनोसै थिग बेबायदिनो गामिनि आबादारिनि

खेथि मावनायफ्रा बोथोरनि सायावसो निरभर आरोना ओंखायनो बोथोर नायै बोथोर हा नायै हा खेथि खालायाब्ला जोंनि मावनाय दांनाया ओरैनो बेखार जाहैनोसै आरोमा माने हा नायै हा खेथि बानायाबा